جی میم میٹ شاپ سے بول رہی ہیں وہ مجھے نا ایک ہفتے بعد بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہے تو مجھے کچھ میٹ آڈر کرنا تھا تو مل جائے گا

وہ میٹ بتائیے ہاں کیا روپے کلو ویسے چل رہا ہے مجھے تو وہی دس کلو دس دس جی اور چکن اوو تو چکن بھی کر دیجیے گا پندرہ ون تو میم کچھ

جی جی جی جی جی میم آپ جی تو جی تو آپ اگلے ہفتے سنڈے کو وہی پانچ وانچ بجے بھیجوا دیجیے گا شام کی ہے تو آپ ایک کام کریے جی سٹرڈے کو بھیجوا دیجیے جی جی جی تو کچھ کم وم تو کریے آپ بتائیے جو آپ کی بنے چلیے جی جی تو آپ سٹرڈے کو ٹائم پہ پہنچوا دیجیے گا میم وہ تو شام کو ہے سنڈے کو شام میں ہے تو آپ سٹرڈے کو ایک دِن پہلے پہنچوا دیجیے گا جی جی جی میں بھیج دوں گی

جی جی تو جی شُکریہ میں بھیجوا دیتی ہوں جی جی اوکے جی میں یہ کرتی ہوں